लग्नाक नाचपाची म्हणजे एक वेगळीच उमेद आसता फाटीक म्हाज्या भावाचें लग्न आसलें आमी कितले दीस प्रॅक्टीस करतलीं करतलीं करतलीं पूण आमकां रियाज करपाक टायमूच मेळूंक ना आमी लग्नाच्या आदल्या दिसा सुद्दा करतलीं म्हणून आसलीं पूण पुराय दीस हळद आनी हें धांव थंय धांव हीं कामां कर तीं कामां कर हें सगळें करतां करतां आमकां वगतच मेळूंक ना आमी खरें म्हणचें जाल्यार पूण आमकां जायच आसलें की बाबा भावाचें लग्न भावाच्या लग्नाक आमी नाचूंक ना जाल्यार कशें जातलें म्हाज्या वांगडा आनी थोडी म्हाज्यो भयणी आसल्यो आनी थोडे धाकटे भाव आसले आमी सगळीं जाणां आमी ठरयल्लें की आमी नाचतलींच म्हणून पूण वगतूच मेळूंक ना आमकां असो सारको बरो डान्स सेट करपाक लग्न थंयसर लागतलें आनी आमी फाटी रुमांत वचून सुद्दा प्रॅक्टीस करतालीं पूण तो फाटीं शेवटी जावुंकूच ना पूण ताच्या मागीर जेन्ना वरात हाडटालीं लायक भाभीक घेवन जेन्ना आमी घरा येतालीं तेन्ना आमी जीं नाचला सगळे फोटो बिटो करून भायर सरता म्हणसर खूब वगत जाल्लो आठ मायज जाल्लीं पूण तरी सुद्दा आमी नाचलीं आमी म्हटलें आमी भाभीक बेश्टे घरा व्हरपाकूच दिना आमी फूल वारात नाचून नाचुनूच हाडटलीं आनी गंमत म्हणजे अशी की राती पावस पडपा लागलो आमी त्या लग्नाच्या कपड्यांनी साडी बिडी उखलून तशींच पावसांत नाच नाच नाचलां आनी भाभीक घरा व्हेला आजुनूय केन्ना सगळीं मेळ्ळीं जाल्यार त्या दिसाची आमी याद काडटा आनी याद काडटा की कशी पावसांत सुद्दा जीव सोडून आमी बिंदास नाचलेलीं आ खरें म्हणचें जाल्यार कोंकणींत संगिता खूब खूब बरीं बरीं येवपा लागलां लोकांक दिसता की कांतारांच म्हणजे कोंकणींत पदां आसां पूण तशें ना कोंकणींतलीं कितलीं कितलीं सुंदर सुंदर गितां आसा जिचेर तुमी बऱ्या तरेन नृत्य करूंक शकतात नाच करूंक शकतात थोडीं कोंकणी गितां म्हणजे रे म्हज्या मना हालींच फाटल्या चवथी कडेन एक गणपतीचो म्युझिक विडियो येयिल्लो जातूंत एक युनिक आयडिया आसली आनी हांवूय तातूंत डान्सर म्हणून आसलें तो म्हणजे गजानाना गणराया तर ते तो सुद्दा एक खूब कोंकणी पद जावन आसा सगळ्यांनी तें चवथीक लावचें आनी आयकचें गजानना गणराया अ कप ऑफ टी प्रोडकशन्सान प्रोड्यूस केल्लें आनी खूब बरो सिनमॅटोग्राफर खूब बरो डायरेक्टर आनी खूब बऱ्या तरेन तो म्युझिक विडियो जाल्लो आसा ताच्या भायर आनी तुमी जर युट्युबार घातले कोंकणी पदां जाल्यार तुमकां खूब मेळटलीं पावस पिसो रे म्हाज्या मना जाणा आशिल्लो हांव म्हाका आतां नांवांच घेवपा लागलें जाल्यार नांवांच सोंपचींना पूण खूब पदां आसात आनी सगळ्यांनीं आमचीं कोंकणी पदां आयकचीं फक्त कांतारांच न्हू जाल्यार हीं जीं बरीं बरीं पदां आसात तीं आयकचीं आनी तांचो आस्वाद घेवचो कित्याक गोंय खरेंच कलाकारांनी भरलेलें आसा कित्याक कलाकारांक आजून वळख मेळूंक ना ती वळख मेळोवपा खातीर आमी गोंयकारानी फुडें सरून ती वळख दिवूंक जाय तेच्या खातीर आमी आमचीं पदां आयकूंक जाय हिंदी मराठी तीं पदां आसात पूण आमचीं पदां आमी पयलीं आयकूंक जाय